السلام علیکم امید آپ خریت سے ہوں آپ نے جو گاڑی خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات میں ڈی جی لاکر سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں میں ابھی وہ دستاویز آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ کو کسی اضافی معلومات جیسے انشورنس پولوشن سرٹیفکیٹ یا کوئی اور چیز درکار ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں شکریہ